जइसेकि हम चूड़ी खरीदने जाते हैं किसी दोकान में जहाँ चूड़ी हमको अच्छा लगता है तऽ वहाँ मतलब हम जाते हैं तब रेट भी कम मिलता है और चूड़ी भी बढ़ियाँ मिलता है तब खरीद लेते हैं आओर जब मतलब जइसे हम घरमे जाइ छिए तऽ पुछै छै हमरा कि जे मतलब ई कहाँसे चूड़ी लेलहो हम मतलब बोलै छिए ओ दोकानसे लेलिए हँ वहाँपर चूड़ी बहुत अच्छा मिलै छिकै आओर मतलब कम भी रेटमे मिलै हइ तऽ हमरा मतलब जहाँ जइसे दीदी लोक बोलै छिए या फ्रेन्ड लोक बोलै हिकै कि जे हमहूँ जएबै खरिदैले चूड़ी ओ दोकानपर हम ओकरा लैके जाइ छिए तऽ वहाँपर ई बहुत अच्छा अच्छा चूड़ी मिलै छै दोकानदार भी मतलब मतलब कहै छिए कि जे बढ़िआँ चूड़ी देखबैले आओर मतलब देखबै भी छै ओकर कलर भी नहि भागै छै वहाँ ओ दोकान से लै छिए ने तऽ हमारा कलर भी नहि मतलब भागै छिकै आओर टिकै भी छिकै तऽ इसीलिए हम वहाँसे मतलब ओ दोकानसे चूड़ी लै छिए आओर बोलै छिए मतलब सभके बोलबो करै छिए कि यहाँ कम रेट मिलै छिकै आओर चूड़ी भी मतलब बढ़िआँ मिलै छै जे साइजके अगर चाही ओ साइजके मिलै छिकै अइसन नहि छै जे कोनो साइजमे कोनो नहि मिलै छिकै जेहन जेहन जे मतलब लोक रहै छै ने जेहन साइज खोजै छै ने ओहन मिलि जाइ छै चूड़ी तऽ हम मतलब अब जे कलर भी कहै छिए जे मतलब डिजाइन बोलै छिकै सब डिजाइन कलर मतलब जइसेकि कोनो भी कलर या कोनो डिजाइन भी बोलै छिए ने तऽ ओ मिलि जाइ छै चूड़ी तऽ इसीलिए हम ओ दोकानपर जाइ छिए ने तऽ मतलब कम रेट भी मिलै छिकै आओर चूड़ी भी बढ़िआँ मिलै छिकै तऽ इसीलिए हम कहै छिए कि जे हम वएह दोकानसे लेबै आओर मतलब आओर जाइ छिए तऽ किछु मतलब रुपैआ भी हमरा कम करै छिकै जाइ छिए तऽ आओर इसीलिए हम सभके बोलबो करै छिए कि दोकान हम लै ले कहीँ ने चूड़ी जे बढ़िआँ मिलतौ लोकसभ भी पूछैत रहै छै कि कहाँसे लेलकै नहि लेलकै तऽ हम बतै दै छिए कि हँ ओ दोकानसे हम चूड़ी लेलिए हँ वहाँपर मिलै छिकै ओहिजाँ एड्रेस छिकै वएहपर तऽ इसीलिए वहाँसे हम चूड़ी लै छिए